की हाल चाल की हाल चाल यऽ ठीक ठीक छियै आओर सभ गाम घरके ठीक ठाक छै ठीक छै आओर सभ कोनो नया बात अच्छा अहाँ सभकेँ ओ राशन सभ भेटैया ने ओ योजना वाला सभ आ एतेक सरकार योजना लागू करलक अहाँके अहाँ कते तरहके तऽ योजना चलि रहल छै कोनो योजनाके लाभ नहि भेटैया आ अहाँ अहाँकेँ राशन कार्ड बनल यऽ बी पी एल वाला राशन कार्ड किए नहि बनवेलियै राशन कार्ड जे सरकार बनवै लए कहलक रहै तऽ सभ केओ राशन कार्ड बनबैतियै ने सरकार जे मुफ्त अनाज दय रहल छै तऽ ओकर लाभ भेटतियै ने तऽ राशनकार्ड राशनकार्ड जे छै ब्लॉक ऑफिसमे जाकऽ राशनकार्ड बनवेबै सरकार कते तरहके ओ बी पी एल के राशन बी पी एल वाला कार्ड जखन अहाँकेँ बनि जाएत ओहिमे राशनकार्ड बनायत ओहिमे सरकार जे छै ईलाज भी मुफ्त कराबै छै ओ आयुष्मान योजना से भेटै छै दवाई दारु मुफ्त होइ छै प्राइवेट हॉस्पिटलमे फ्रीमे ईलाज होइ छै तऽ इहो सभ फायदा हेतै तऽ अहाँ सभकेँ पता नहि रहैया हमसभ आबै छियै तऽ अहाँ दस गोटाकेँ जमा करके इक्क्ठा करके बजा देबै तऽ हमहुँ सभ आबिके बतेबै ने सभ योजनाके बारेमे आओर जाकऽ सभ ब्लॉक सभमे अहाँ सभ जे छै योजनाके जानकारी लेल करियौ सारा योजनाके बारेमे जानकारी लय लेल करियौ कार्ड बनाकऽ अच्छा अभी बता रहल छियै जेना तऽ देखियौ अहाँकेँ किछु नहि बुझल यऽ बहुत लोकके नहि बुझल रहै छै तऽ जतेक सरकारके लाभ भेट रहल छै ओ सभ एक दू गोटा सभ लय लऽ कऽ बैस रहतै आ गरीब आदमी जतेक गरीब लोक छियै तऽ अहॉं सभकेँ तऽ किछु भेटत नहि हॅं तऽ अहाँ सभसे पहला काम करबै अहाँ ब्लॉक ऑफिसमे जाकऽ अपन बी पी एल वाला कार्ड बनेबै ओ कार्डमे बहुत तरहके योजना भेटै छै तऽ ओहिमे अहाँकेँ राशन ही फ्री नहि भेटत अहाँकेँ गैस कनेक्शन भी जे छै फ्री भेटत एकटा सिलिण्डर भरलका फ्री भेटत तऽ ई सभ चीज जे छै अहाँकेँ सुविधा होयत गाम घरमे आओर बहुत तरहकेँ फायदा छै इएह टा फायदा नहि छै ने तीन चारि तरहके फायदा होइ छै बिजलीके बिल कम आयत बी पी एल कार्ड बनायब तऽ तऽ ई सभकेॅं अहाँ सभ जागरुक नहि रहै छियै जगरुक रहबै तखन ने बुझबै जे सरकार हमरा लए कोन योजना आनैया आओर कोन योजना नहि आनैया

हुँ तऽ अहाँ सभसे पहला काम ई करबै जे अहाँ काल्हि ब्लॉक ऑफिस चलि जेबै ब्लॉक ऑफिस जाकेँ कहबै ओतऽ जे हेतै बैसल किरानी सभ ओकरा कहबै जे बी पी एल वाला कार्ड बना दियौ अहाँ ओ कार्ड बनेबै ओ कार्डके आधार पर अहाँकेँ हर तरहके योजनाके लाभ भेटत ओहिमे एकटा सरकारकेँ राशन भेटत फ्रीमे किछु दिन तऽ फ्रीमे भेटत ओकर बाद कम पैसामे सस्ता दरमे भेटत चावल गेहूॅं मिट्टी तेल ई सभ चीज भेटत हँ तऽ ई सभ फायदा होयत अभी एहन कोनो ईलाज कोनो एहन बीमारी भय गेलै जेकर ईलाज जे छै सरकारी हॉस्पिटलमे ई गाम वाला हॉस्पिटलमे नहि हेतै ओकर ईलाज अहाँकेँ मानि लियौ सहरसा जाए पड़त तऽ कोनो हॉस्पिटलमे अहाँ ओ कार्ड देखेबै कार्ड देखेबै तऽ ओ अहाँके जे छै से सस्तामे ईलाज भऽ जायत कम पैसामे अहाँकेँ सभ जाँच भय जाएत डॉक्टरो फीस नहि लेत फायदा भऽ जाएत तऽ ई सभ चीज कार्ड बनाकऽ राखबै तखने ने अहाँकेँ फायदा होयत हॅं काल्हि अहाँ जाके सभसे पहिले अपने करबै आधारकार्ड लय लेबै फोटो लय लेबै आओर कार्ड बनाकऽ अहाँ अपन कार्ड बनवा लेबै तकर बाद फेर अहाँकेँ सभ फायदा होयत ठीक ठीक ठीक